भारत में चाय सभी को बहुत अधिक पसंद है प्रत्येक व्यक्ति चाय पीता है चाय कई प्रकार से बनती है पहले तो चूल्हे पर बनाई जाती थी पहले गुड़ की चाय चलती थी गाँव में अधिकांश लोग तो गुड़ की चाय पीते थे और स कुछ लोग शक्कर की चाय पीते थे चाय को पहले पानी गरम किया जाता है कुछ लोग सारी चीज़ें उसमे दूध भी शक्कर भी अदरक ये सब कुछ लोग इकठ्ठा डाल देते हैं कुछ लोग पहले गरम दूध पानी पानी को गरम करते हैं फिर उसमें शक्कर और चायपत्ती डालते हैं फिर शक्कर डालते हैं कुछ लोग अदरक डाल कर पीते हैं कुछ लोग इलायची वाली चाय भी डाल कर पीते हैं कुछ लोग मसाले वाली चाय पीते हैं और कुछ लोग तो काली चाय पीते हैं कुछ लोग नींबू वाली चाय पीते हैं सबका अपना अपना तरीका है अलग अलग चाय प्रकार कई प्रकार से चाय पीते हैं हमारे देश में आसाम में चाय उगाई जाती है औ फिर वही चाय पत्ती को तोड़ी जाती है फिर उसका उपयोग किया जाता है और चाय के शौक़ीन बहुत ही अधिक लोग हैं